दादा तव्हां मूंखे मुंहिंजी जॻह ते मुंहिंजे स्थानु ते त मूंखे पोहचाए छॾियो अथव पर मूं वटि रोक पैसा कोन्हनि मां तव्हांखे रोक न ॾेई सघंदमि तव्हां मूंखे जी पे जो क्यू आर ॾींदा त मां तव्हांखे ऑनलाइन जी पे पेमेंट करे सघंदमि छो त मूं वटि रोक आहिनि कोन्ह ऐं मां तव्हांखे रोक ॾेई बि कोन्ह सघंदमि मूं वटि हीअंर मोबाइल आहे जंहिंखा मां तव्हांखे जी पे करे सघंदमि जीअं त तव्हां वटि मोबाइल हुजे तव्हां यू पी आई या फिर फ़ोन पे या पेटीएम बि यूज़ कंदा हुजो वापरंदा हुजो त तव्हां मूंखे उनजो क्यू आर ॾियो क्यू आर कोड मां स्केन करे ऐं तव्हांखे ऑनलाइन पेमेंट करे छॾंदमि त तव्हांजो ॾाढो आभार थींदो तव्हांजी ॾाढी महिरबानी थींदी